हाँ शुक्ला जी मिठाई वाले है ना तो जी हाँ तो वो हमको है ना मिठाई आपके यहाँ से लेना है हमारी बेटी की शादी है तो उसके लिए तो हम मिठाई बनवा रहे हैं लेकिन हमें कुछ मिठाई अभी फ़िलहाल ले जाना है तो आप मिठाई की रेट बताइए किस प्रकार है आपके यहाँ

नहीं रसगुल्ला रसगुल्ला का क्या प्राइज अच्छा अच्छा तो आप एक काम कीजिए बीस किलो रसगुल्ला और बर्फ़ी काजू काजू कतली बर्फ़ी

जी हाँ हम ऑनलाइन चल जाएगा आपको ठीक है ठीक है हम पेमेंट

जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन भिजवा दे रहे हैं तो आप काजू कतली बर्फ़ी और जी और काजू कतली हाँ ठीक है तो आप ये दोनों ना बीस बीस बीस किलो जी बीस किलो रसगुल्ला और बीस किलो काजू कतली बीस किलो है ना हाँ सुनिए आप है ना पैकेट बना सकते हैं क्या हाँ तो हमारा पता हमारा पता सुन लीजिये हमें शुक्ला निवास तारबहार शुक्ला निवास जी शुक्ला निवास तारबहार रेलवे लाइन के पार है ना तो वहाँ गैसल की एजेंसी है ना उसके इस तरफ सड़क जाएगी तो वहाँ से आपका बॉय आ जाएगा ठीक है हाँ हाँ और